आङो गोबां रोखोमनि थाखाय आङो रंजायो जिउआव सुबुं हारिया बेबायदिनो गोबां गोबां बिथिंखौ लानानानै रंजायो नाथाय जेब्लानाखि गाव गावनि मावनो लानाय खामानिफ्रा जाफुंसारो बेबायदि खामानिफ्राव जोङो गावखौनो गाव रंजानाय मोनो बेनिखायनो माबा मोनसे खामानि जाफुंसार मावखांनायनि उनाव आङो गोजोन्नायजों रंजायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइनि बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव आरो माबा मोनसे हाबा मावनायनि बिथिंनि गेजेरजोंबो आङो रंजानायखौ लायो जेरैहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो मोजां आन्जाद नि फिथाइ मोन्नो हानाय मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय आरो मोजाङै बुजिनो हानाय एबा गुबुनखौ बुजि होनो हानाय बेफोरबायदि फरायनाय एबा लिरनायनि गेजेरजोंबो जोङो गावखौ रंजानो हायो आरो आङो रंजानायखौ लायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंफोरावबो माबा मोनसे समाजनि मोजां हाबा मावनाय एबा समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनो नाजानाय बेफोरबायदि गोबां खामानिफोरजोंबो आङो गावखौ रंजानाय लायो जायनि गेजेरजों जिउखौ मोनसे गोजोन थासारिसिम लाबोनो हायो आरो बेबायदिनो गेलेनायनि बिथिङाव आरो मोसानाय खन्नायनि बिथिङाव बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो आङो गावखौ रंजानाय लायो जाय मोसानाय एबा मेथाइ खननाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जिउआव गोबां रोखोम गावनि गोजोन्नायखौ लानो हायो रंजानायानो जादों गोजोननायनि मोनसे इसारा जेराव जोङो जाफुंसार जानाय एबा गोजोनग्लायनायखौ मोननो हानाय जायो